न्यूज़ चैनल जैसे मीडिया और समाचार पे चैनल में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे यहाँ पे मीडिया पत्रकार और न्यूज़ चैनल सारी सुविधाऍं और पत्रिकाएँ भी काफ़ी आती जाती रहती हैं हम लोग सारी चीज़ें देखते रहते हैं और भी उनपे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम हर चीज़ की जानकारी लेते रहते हैं कुछ भी पॉलिटेक्निक हो या इलेक्ट्रिशियन हो हर चीज़ की उसपे जानकारी कुछ चैनल हैं किसी हर चीज़ का उससे मुझे जानकारी भी मिलती रहती है और पता भी हम लोग करते रहते हैं उसपे न्यूज़ के द्वारा जैसे पत्रिका पे भी देख लेते हैं कभी कभी पेपर भी पढ़ लेते हैं न्यूज़ चैनल भी देख लेते हैं हर चीज़ देखते ही रहते हैं हर चीज़ों पे कोई दिक्कत व बदलाव कुछ मालूम होता है तो उससे समस्याओं मौसम सब चीज़ की उससे न्यूज़ से हमें जानकारी भी मिलती रहती टी वी चैनल के द्वारा और बाकी पत्रिकाओं के द्वारा भी मौसम विभाग की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और कुछ नए हो चीज़ें होती हैं जैसे वृक्षारोपण है हमारे कई और अविष्कारों के बारे में न्यूज़ में जानकारी मिलती है हर चीज़ के उससे न्यूज़ से देखना समझना हर चीज़ मिलता ही रहता हम लोगों को और जैसे कुछ उसमें वर्ड आते हैं बाढ़ तो बाढ़ की तैयारी वगैरह बाढ़ भी आती है उसमें और अग्निशमन में जैसे होते हैं शांत रहें घबराए नहीं भागे नहीं अलार्म बजाते रहें मे सभी को सचेत किया जाता है निकटतम उत्तर निकास मार्गों में आयोग करने का प्रसर भी दिखाते हैं प्रसर से बाहर निकलते समय हम लोग उसमें निकलते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है ना खिड़कियाँ कैसे बंद करनी हैं कैसे चलना है हमें सीढ़ियों का प्रयोग कैसे करना है आग लगने की स्थिति में किस पीड़ित को कंबल में तब तक लपेटे रखना है जब तक आग ना बुझे उन चीज़ों की जानकारी हमें टी वी चैनल द्वारा प्राप्त होती रहती हैं कभी भी आग ना बुझे खड़े हो उसमें अग्नि कांड बचाव है सुरक्षा के उपाय भी होते रहते हैं बाढ़ के भी उसमें कई होते हैं ऊँचे स्थलों पे पहले भी चिह्नित कर देते हैं

आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री ये सब चीज़ें उसपे दिखाते रहते हैं हम लोगों को कैसे हमें किस चीज़ पे न्यूज़ के द्वारा जानकारी मिलनी चहिए पत्रिका में भी काफ़ी चीज़ें देते हैं जो हम लोग देखते हैं समझते पढ़ते हैं आगे वाले आने वाले कैरेक्टर में भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और सब कुछ समझना होता है उसपे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है हमें